سنٹرل دہلی ضلع میں نقل و حمل کے بہت سارے اختیارات موجود ہیں جیسے کہ میٹرو ٹرین ہے جو دہلی میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے لوک بہ آسانی آرام دہ سفر کے ساتھ وقت پر اپنے آفسیز یا اپنے کام کرنے کی جگہوں کو پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ پوری دلی میں ڈس ڈی ٹی سی بسیز کا جال پھیلا ہوا ہے ہر جگہ کے لیے جو ہے بسیں موجود ہیں اور وہ بسیں جو ہے بہ آسانی جو ہے مل جاتی ہیں بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے اور جہاں بھی دل پوری دلی میں جانا ہو کام کرنے کے لیے لوگوں کو تو پھر وہ ان بسوں کا استعمال کر کے بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بسوں کے علاوہ دوسری پرائیورٹ بسیز یا آٹو وغیرہ اور پھٹ پھٹ سیوا اور بہت ساری اس طرح کے ذرائع ہیں جس سے دہلی میں کہیں بھی لوگ جو ہے ان کا استعمال کر کے جا سکتے ہیں اور وقت پر اپنے کام کرنے کی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں یہاں پر کوئی ایسی دقّت نہیں ہے ںقل و حمل کے ذرائع کی کمی کی وجہ سے نقل و حمل نقل و حمل کے ذرائع میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے جِس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے دقّتوں کا سامنا کرنا پڑے